हमरा सभके गाँवमे मेला दुर्गा पूजा लगै छै तऽ ओहिमे बच्चा लोक आ हमसभ परिवार अपन देखलहुँ जइसे बेगूसराय छै तऽ उहोँ चलि गेलहुँ टेम्पू रिजर्व करि कऽ मेला घुमयके लिए सभ परिवार तऽ देखै छियै बढ़िआँ लगै छै तऽ बढ़िआँ लगै छै होटलमे खाना पीना बाले बच्चा खाइ छियै खयलहुँ घूमल फिरल नाच देखलहुँ जइसे ओर्केस्ट्रा भेलै अल्हा रूदलके नाच होइ छै ओहि सभमे जाइ छियै बढ़िआँ लगै छै ओहिमे होइ छै कुटुम रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसीके आबै छै तऽ बढ़िआँ लगै छै जइसे दुर्गा पूजा होइ छै तऽ ओहिमे जाइ छियै सभ परिवार बाले बच्चे टेम्पू रिजर्व करि कऽ तऽ घुरलहुँ फिरलहुँ बढ़िआँ लगै छै घुरय फिरयमे तऽ खाना पीना होटलमे बाल बच्चा अपनाही नाश्ता पानि करि कऽ फेरो मेला अपन घुरलहुँ देखयके लिए प्रोग्राम होइ छै तऽ देखयके लिए तनिक बैठलहुँ घुमि फिरि कऽ देखनाइ सुननाइ तकर बाद अपना घर आइ जाइ छी मेलामे कुटुम रिश्तेदार आबै छै तऽ बढ़िआँ लगै छै दुर्गा पूजा मेलामे कुटुम रिश्तेदार आबै छै परिवारके साथ अपन मेला घुमय लए जाइ छियै टेम्पू करि कऽ टेम्पूसँ आबै छियै घर परिवारमे घुरि कऽ तऽ बढ़िआँ लगै छै बाल बच्चाके साथ घुमलहुँ फिरलहुँ तऽ खाना पीना होटलमे बाल बच्चा घूमल फिरल खयलक पीलक तऽ बढ़िआँ लगै छै परिवारके साथ अपन घुमि फिरि कऽ घर लौट जाइ छी हमरा गाँवमे मेला लगै छै तऽ मेलामे देखय लए जाइ छियै परिवारके साथ कुटुम रिश्तेदार आबै छै बढ़िआँ लगै छै स्वस्थ लगै छै तनि घुमलहुँ फिरलहुँ बढ़िआँ लगै छै तनिक भेलै प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा होइ छै नाच गान होइ छै ओहिमे तनिक समय बुलि टहलि कऽ देख सुनि कऽ अपना वापस घर चलि आबै छी मेलामे बेगूसराय टेम्पूसे अपन जाइ छियै जे गेलाके बाद मेला घुमि फिरि कऽ सभ परिवारके साथ बढ़िआँ बढ़िआँ मेला लगै छै तऽ घुमि फिरि कऽ सभ परिवारके साथ अपना घरमे होटलमे बाल बच्चा खिलाए पिलाए कऽ खाए पी के अपना वापस घर चलि आबै छी मेला लगै छै खूब भारी मेला लगै छै मा मेला लगै छै तऽ सभ परिवार जाइ छियै मेला देखयके लिए टेम्पू गाड़ीसँ अपन देखि सुनि कऽ मेला घुमि उमि कऽ होटलमे खाए पी कऽ बाल बच्चाकेँ खिलाए पिलाए कऽ अपना वापस घर चलि आबै छियै मेला अच्छा लगै छै से काली पूजा होइ छै अच्छा लगै छै काली पूजामे ओर्केस्ट्रा होइ छै तऽ ओ बाल बच्चाक साथ अपन देख सुनि कऽ घर वापस चलि आबै छी